नमस्ते जी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी ओह्दे आस्ते के अज्ज असें रक्खी दी ऐ ना पेरेंट्स टीचर दी जेह्ड़ी मीटिंग हुंदी ना ते अज्ज उऐ रक्खी दी तुसेंगी सद्दे दा तुस आए नी केह् चक्कर कम्म ते चलो होएया बच्चें कोला बी उप्पर कोई कम्म होंदा के बच्चें दा फ्यूचर बी अगर तुहें आने आली कल दी मतलब कनेह् पेरेंट्स ओ तुस फ्ही कनेह् मां बाप ओ तुस चलो ओह् गल्ल ते तुंदी बी ठीक ऐ चलो अस बी ध्यान रखगे उंदा ओह् गल्ल नी ऐ बाकी जेह्ड़ा तुंदा फर्ज बनदा ओह् तुस बी पूरा करा करो हुन म्हीना दऊं दऊं ढाई म्हीने रेही गे मतलब मीटिंग जेह्ड़ी रक्खी दी होंदी असें चलो इक दिन इक दिन दा कोई इक डेढ घैंटे दी गल्ल होंदी ऐ कड्ढी लै करो बच्चे आस्तै अपने इत्थुआं इत्थुआं गै पता लगदा के तुस किन्नी अपने बच्चे दी कल आने आह्ला न्हाड़ा फ्यूचर ऐ जेह्ड़ा उसी लेइये किन्ने ओह् मतलब चिंता ऐ तुसेंगी ते घर बी तुस ओह्दा ध्यान ध्यान रक्खो भाई कियां मतलब पढ़ाई शड़ाई उप्पर ट्यूशन शयूशन लगाओ ओह्दी अग्गे पिच्छे मतलब तुसेंगी पता अज्ज कल्ल जागतें दा ध्यान इये खेड्ढने खुड्ढने च के होंदा गेमां शेमां चली दियां बस चौबी घैंटे लग्गे दे जागत औंदे च ही आं ते ध्यान थोह्ड़ा नेईं मारन ते नी होंदा पर दरंडना पौंदा ना दरंडियै रक्खना पौंदा चलो ठीक ऐ फ्ही